डोगरी लैंग्वेज़ ते मतलब होर सारे मिस कंसेप्ट जिन्ने हैन मतलब की लोक केह् आखदे कि डोगरी साढ़ी मदर टंग ऐ असेंगी डोगरी बोलनी चाहिदी ते डोगरी अज्जकल जेह्ड़ी जनरेशन ऐ ओह् डोगरी ते बिलकुल गै बिलकुल अवॉयड करा दी क्योंकि लोकें गी शर्म आंदी डोगरी बोलदे भाई शर्म की करनी साढ़ी ते इक मदर टंग ऐ हून जियां पंजाबी ऐ पंजाबी पंजाब दे जेह्ड़े एरिया उं'दी मदर टंग ऐ ते ओह् पंजाबी बोलदे न पंजाबी सारे बोलदे डोगरी अस जेह्ड़े डोगरे लोक ते अस न कुदै बौह्त जादा शर्म करने डोगरी बोलने ई ओह् जेह्ड़ा कोई बाहर दा बंदा जियां कोई साढ़ै घर आया ते अस हिंदी बोलने जादा मतलब इक बौह्त मतलब कि अस बौह्त जादा पढ़े लिखे आं असेंगी हिंदी लिखने बोलने कन्नै पढ़ने लिखने ते साबित ते नेईं होई सकदे अगर तुस अपनी मदर टंग यूज़ करा दे न तुस पढ़े लिखे दे बौह्त जादा ते एह् तुंदी पहचान ऐ कि तुस अपने मदर टंग जेह्ड़ी ऐ तुसें ओह् निं छोड़ी तुस पढ़े लिखे दे बी ओ तुसें हाले बी डोगरी जेह्ड़ी ओह् बोलदे ओ ते मतलब अस डोगरी इस तरीके कन्नै एड्रैस करी सकदे जियां मतलब हर जेह्ड़े ऐ जिन्नियां बी साढ़ी इंडिया बिच्च जिन्नियां बी स्टेटां न हर इक दी मदर टंग होंदी ऐ हर इक अपनी अपनी लैंग्वेज़ च गल्ल करदे न जां जेह्ड़ी डोगरी लोक डोगरी लोक न ओह् बहुत जादा शर्म करदे एह् चीज़ बोलने गी कि अस डोगरे आं डोगरी बोलने गी शर्म निं करदे पर डोगरी बोलने गी शर्म करदे ठीक ऐ ते असेंगी डोगरी बोलनी चाहिदी ते अपनी डोगरी दी शान जेह्ड़ी ऐ ओह् बक्खरी ऐ ते असेंगी डोगरी बोलनी ऐ ते लोकें गी डोगरी सखानी ऐ भाई डोगरी तक केह् रोल ऐ साढ़ी लाईफ बिच्च साढ़े इक मदर टंग ऐ असेंगी डोगरी बोलियै असें अपनी आप गी बढ़ावा देना चाहिदा